किस चीज़ के लिए आप मेकप करना चा रहे यह शादी के लिए या किस हाँ तो शादी रिसेप्सन के लिए तो पहले तो आपको ब्लीच फेस्यल कराना होगा तिन दिन पहले ही आइएगा तो फेसियल पहले करेंगे उसके बाद ही आपका मेकप होगा नहीं आप कौन सा एक ही दिन मेकप कराएंगी कि नार्मल मेकप रहेगा आपका तो वही दो हजार दे दीजिएगा दो हजार लगेगा आपका नार्मल का अदर बनाने का आपका पंद्रह रुपये है अरे अभी तो मेरा दुकान नया नया खुला है आपके घर पर कोइ होगा जो भी शादी करने के लिए जो सिस्टर ये जो भी अगल बगल का कोई को बता दीजिएगा ये भी नया दुकान खुला है वहाँ पर मेकप करती है शांति से फेसियल ये सब का भी हाँ तो आपका बजट में ही कर देंगे अगर दो लोग रहेंगे तो और आपका ही मेकप करना है अच्छा ठीक है ठीक है तब ले आइएगा ह तो उनका मेकप कर देंगे पहले तो फ़ेसिअल करना पड़ेगा न तोह फ़े फ़ेसिअल कौन से का कराएंगी लोरल का कराएंगी कि नेचर का करवाएंगी सेम का फेसिअल रहेगा तो अच्छा रहेगा आपका ठीक है तो नेचर का ही करवा लीजिए और लहंगे लहंगा भी चाहिए कि लहंगा है आपका

लहंगा आपका वही दो हजार तीन हजार का कर देंगे तो आपका मेकप और लहंगा सब साथ ही में हो जाएगा

और कुछ पूछना है मेकअप में मेकप में क्या ब्राइडल मेकप होता है एच डी मेकप है ये आप नार्मल ही कहीं ये कराने के लिए तो आपका नार्मल ही होगा